अच्छा ठीक है जी नमस्ते बताओ कब जाना है कै तारीख को जाना है

गाड़ी है बड़ी है

ठीक है

भाई वहाँ टाइम कितना लगेगा घूमने जाना है आपको कितना टाइम लगेगा क्या होगा समय कितना लगेंगे मतलब कितना लग जाएगा एक दिन दो दिन हाँ तो एक दो दिन लगेगा तो करीब करीब पाँच वाच हज़ार का खर्चा आएगा बहुत तो नहीं है ठीक तो है और क्या ताे दो दिन लगेंगे फिर डीज़ल ऊज़ल लगेगा उसमें गाड़ी चलेगी ड्राइवर होगा साथ में उसका उसका भी होगा चलो ठीक है रियायत हो जाएगी सब हो जाएगा आप हो जाएगी हिसाब से रियायत हो जैसा हाे समझ लेना आप कुछ कम दे देना कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सही लग जाएगा जो आप चाहेंगी कम हो जाएगा लेकिन कब कै तारीख वारीख क्या है कि तारीख आप निश्चित करिएगा ठीक है तारीख निश्चित कर लीजिएगा बताइएगा फिर कम हो जाएगा कम दे देना उचित दे देना लाभ

समय के हिसाब से यही दाम लगेगा जैसे ज़्यादा लग गया समय तब तो फिर चार्ज़ थोड़ा बढ़ जाएगा अगर समय आपका कम लगा जी और ठीक है हो जाएगा कब लौटेंगी वहाँ से दो तीन दिन लग जाएगा ठीक है दो तीन दिन फिर घूम लीजिएगा तो जब तीन तीन दिन घूमेंगी वहाँ तब तो उसका पैसा फिर एक्स्ट्रा लगेगा हाँ ठीक है क्योंकि समय घूमने में ज़्यादा लगेगा ठीक है अच्छा नमस्कार फिर ठीक है आप तैयार होइएगा आप चलने के लिए हम कल घुमा देंगे आपको ठीक नमस्ते